तर म्हाका दिसता की गांवगिऱ्या वाठारांत रावले लोकांक खूब त्रास जाता कित्याक लागून म्हणल्यार अशें की आतां की गांवगिऱ्या वाठारांत जे लोक रावतात ते शिकता भरपूर बर बर शिकले आसात बर बर ये जाल्ले आसात पूण तांकां चेडूं मेळपाक किंवा चेड्यांक चेडूं मेळपा त्रास जाता आनी चेडवांक चेडे मेळपाक त्रास जाता गांवगिऱ्या वाठारांत लोक लग्न जावपाक सोदनात कित्या लागून लोक आतां शहरांत रावपाक सोदता शहरांत बरी बरी फॅसिलिटी आसात म्हणून ते शहरांत रावंक सोदतात आनी आमच्या गांवांनी जे फॅसिलिटी काय आसना आतां टॉयलेट जावं मागीर गॅस बी सारकी पावना आमचे मेरेन उदक सारकें ना उदक आसा पूण आमकां तें सारकें करून खावपा कळना आनी जेन्ना चेडूं एक बरें शिकलें आसा आनी चेडो असो शहरांत तो लग्न जावपा सोदना चेड्या कडेन चेडवा कडेन आनी चेडो जर शिकलो ना आनी चेडूं शिकलें आसा शिटींत सिटींत रावता जाल्यार तें तें चेड्या कडेन लग्न जावूं सोदना म्हूण हे खुबशे त्रास जाता जे शिकना जाल्यार तांकां कोण व्हरपाक सोदना गांवदगिऱ्या वाठारांत रावलेल्या चेडवाक आनी आमगे मेन म्हणल्यार शिकपाक खूब त्रास जाता आमी जीं शाळेनीं प्रायमरी शाळा आसता त्या शाळेंत शिकचे पडटा म्हणचे आमी ते आमकां सिटीं लोक कितें म्हणटात तेमी लोव स्कुलांत शिकल्यांत म्हणल्यार कमी स्कुलांत शिकल्यात अशें आमकां खुबशे त्रास जातात म्हणल्यार आमकां म्हणजे आतां आमचे तरणाटे आसात ते आमकां बरे वयाचे भुरगे आसात तांकां चेडूं मेळपाक खुबशे त्रास जातात आनी चेडवाय बरी एजिची आसात तांकांय खुबशे त्रास जातात फटीर वसून म्हणकीर लोक सगळो ह्या गांवगिऱ्या वाठारांत रावंक शकना रावू सोदना ते सिटींत रावंक सोदता पूण म्हाजे म्हणणें आसा गांवगिऱ्या वाठारांत रावल्यार तुगे हॅल्थ बरें उरता आनी तुगे मायंड फ्रेश उरता तुका कसलोच त्रास जायना म्हणजें पॉल्युशनाचो आमचे ऑरिजिनल वारें मेळटा आमकां सगळें बरें बरें मेळटा आमकां जे आमचे गांवडोंगरी गांवगिरी वाठारांत रावून आमी बरी करपाची संदी आमी प्रयत्न करुया